आं मोनसे शेमपु बायदोंमोन मोनसे दखानाव ओमफ्राय ओइदिनखालि आङो जाय शेमपुखौ आं बाहायबाय थायोमोनना बे शेमपुखौ आं बायासै होम्बा आं क्लियारखौ बाहायोमोन नाथाय आङो ओइदिनखालि क्लियारखौ बाहायनाय जायाखै दभ दभ दभखौसो बायना लाबोनाय जादोंमोन आङो ओमफ्राय दभखौ होनायनि उनाव आंनि खर'आना जि खावफि ओंखारदो आरो खानायाबो जि गदों बारा बेखौ मोजां मोनासै थेवब्लाबो उफाय गैयिआव लाबोबाय जेला होनांगौ जादोंमोन थेवब्लाबो आङो बायफिननानै लायगोन सान्दोंमोन आरो ओमफ्राय बायफिननो मालाय आंनि आखायाव बे समाव रांबो गैयामोन बेनि थाखायनो आङो बाहायासै आरो नेक्स्ट दिनाबो आं बे शेमपुखौनो बाहायफिननायसै आरो